आंनियालाय दा सिगाङोहै जा माबा मानसियाबो बोरायलायबो गियारमोनसै बेसेबांखालाय एकस'जोनसो ना पन्द्र'जन खालाय जायोमोन बेयवबो थेवबो अनद्ला बारा करि सङोमोन आरो बिनिफ्राय बिदिनो जाथा नारजिफोरखौबो बिदिनो संना होयोमोन सबाय संना होगोन नारजि संना होगोन लाव खुमब्रा थानाय समाव इफोरखो संनोसै सोबखोनो संगोन आरो दा दालि दुला बाय बाय थानो हायामोन मानसियाबो गेरमोनना दा नारजिफोरखोनो सङोमोन आरो फिन्दा गुन्दै बे अनद्ला ओंख्रिखोनो संबाय थायोमोन आरो बिदि दानि बिदि दालि आलु बा जिखुनु दा बेफोरबायदि संनोनो मोनामोन सिगां बिदिनो दा मानसियाबो जोबजोबलांबाय परियालाबो गुबुन जाथ्र'बाय सोरबा सोरबि थैलांबाय सोरबा सोरबि माबालांबाय बिदिनो दा हारसिं आरो दा बिदिनो जानानै दं आरो थेवब्लाबो जों जिखोनो इस्सा बेखोनो संना जाहोबोबाय मानसि मारो मा माबायाबो परियालाबो बुरजामोनना ओइ जाय थायखोनो संनानै जाहोबाय खुन्थाइ बिलाइसिन्था बोरैबा नारजि बोरैबा सजना बोरैबा ओइ माबा माबि मैगं बिदिनो अनद्लाबो संगोन आरो बिखो आन्थाबो संगोन बिदिनो जानानै परियाला माने दा फारा फारि जाथारबाय आरो बेलेक बेलेक जाथ्र'बाय दा निजेनि आन्थाया बि निजै जानो नांगौखिनिखो संना जाबाय थायो आरो दा दा आरो बिदिनो दा हि जोमबो दानो मोनलिया आरो मोनबोखोनो मावनो हालिया ओइ ज'नाय जानाय बिदि गोजा सैरा ज'नानै जाबाय थायो जेबोखोन खालामनो हालिया दा दा माबाना माबागासिनो माबा फिसा फिसौफोरखौ बेफोरबायदिनो फालिगासिनो दं आरो दा खारै ओंख्रिफ्रा माब्रै सङो होमब्ला नोंसोरनियालाय खारै ओंख्रि जोंनियाथ' जाथा खारैखोहै ओइ लाव बा लाव ओइ खुमब्रावबा खारैफोरखौ गारबासे बा गारबासे दै रुबा आरो गोबाब बारा माहायफोर होनोसै नै थाव सेरनोसै नाफोर दंब्ला इफोरखो होख'नोसैरा जोंनिया बिदि माबाना सिगांथ' नाखौबो थाव सेरामोन बेदरखो आन्थासो सेरोमोन बिदि माबानानै जाहोबोबाय रा दा इनो दा नै बेलेक जाथ्र'बाय मानसिफोराबो गेदेरमोनना दा जोंनिया जों दा हारसिंसै बोराय बुरै माबालिया अमा अमाफ्राबो माबाना आलुफोरदों अमाफोरखोबो माबानानै जायोमोन आरो भाजा इफोरबायदि जिकुनु माबाखोनो मोजां खालामनानै जायोमोनरा सिगांनिया थावबो बारा गैयामोनना ओइ माबा खालामनानै जायोमोन आरो खार अनद्ला खारै माबा जिकुनु माबाखोनो जायोमोनरा दा आरो हि जिबो दानो हालिया ओरै ज'नाय जानाय बुरैबायना जों खामानिबो मावनो हालिया बुहुद रखम बुहुद माबा खालामनानै जाबोबाय लोंबोबाय आरो जों दायो आरो दंथ'यो बिदिनो ओरैनो जानानैनो दंबाय थायो दा दा होमब्ला आरो मा बुंबावगोन दा बे बुंनो नांगौखिनिया बुंबायनो आरो दा थेवब्लाबो जों माबादोरा दंबाय थायो दा बेवहा कागज पत्र लानायावनोहा जोंबो दंफायो दा कागज पत्र होदों जोंनि नाम होदों जोंनि माबा माबि खालामसोदो दा बेवहा गोदोथ' जों बिराद हि जोम दाबाय ओंखाम ओंख्रिबो एखे माबाना संबाय परियाल बिसजोन खालाय अथ्र'जन खालाय बा पन्द्र'जन खालाय बेबायदि संबाय आरो न'खरनि आन्था मालायनियाव संहैनो मोनाखै जोंहा आरो न'आवनिफ्रायनो ओंखारनो हायामोनथ' बे न'आवनो न'नि परियालफोरखोनो संनानै जाहोबबायरा जाथा अनद्ला अनलि बिदिनो संनानै जाहोबाय अनद्ला अनद्ला होआब्लाबो माखौबा माखोबि जोंनियाथ' आरो नाफामबो जायोमोन ना नाफामआव खारै माहाय होनानै संनोसै संनायाव आरो ओइ संनाय खमायाव थाव माहाय सेरनोसै ना दङब्ला ना होख'नोसै ना होनानै बिदिनो नादो आरो नाफामदो जानो गाहाम मोनजि ओइ नाफामफोरखो फानलु आलु फिसा होनानै बिदिनो माबाना संना होयो रा बिदिनो जायो नाफामफोरखोबो होनानै गासैखोबो खारैबो जायोमोन खारै खारै ओंख्रिखो खारै जायो थाव ओंख्रिखो थाव जायो बेबादि